औ औ औ औ औ कार्टुनावथ' बेहाय कार्टुन हिसाबै लायोबा सारि हाजार गोलैगोन औ कार्टुन मोनसेयाव कारथुना गिदिर जायोना खमावहाय फास्स'सो फास्स'सो खम खालामजागोन औ सारि हाजाराव कमलायाथ' बे गिदिरसो गिदिर गिदिरसो ओंखायनो दाम दाम गोसा जादों गिदिर बेयो बे फिथाय फिथाया औ गिदिरजाथ आरो गिदिर गिदिर भुटाननियाथ' गोदैखौ बुंनाङा एक नाम्बारखा औ औ औ औ बे भुटान भुटाननि माबाजों दस्रा हादरनि कमलाया हाया भुटाननियानो एक नाम्बार औ औ औ औ औ औ औ दा जोंनियाव बिदिनो फानो नालाय ए जों बिदिनो हरखायो नालाय कार्टुन कार्टुनाव बेबादि दामैनो हरगासिनो दङ प्रब्लेम गैया गेसाव थेसाव गैया एकदम औ फ्रेस गोजा जोबखा औ बेहाय

बेखौ सिनथा खालाम नाङा नोंथाङा बे बेहाय फ्रेस फ्रेसखौनो माबानानै पेकिं खालामनानै दोननाय जादों आरो ओंखायनो दामखौबो गोबांसिन लानाय जाबाय बेहाय फिसाफोरबाथ' एसे खमनि हरो जेनेबा दुय हाजरफोरनि मोनलांगोन फिसा फिसा सायसनिबा कार्टुनाव दुइ हाजरफोरनि मोनलांगोन औ औ औ कुवालिटि दङ औ गिदिर गिदिरा दामा बांसिन फिसाया एसे खम बिदि औ मोननै मोननै कुवालिटि ओमफ्राय नोंसोरबोथ' खुस्राखौ बिदिनो फानहैनांगोन फिसाखौ फिसा ओमफ्राय गिदिरखौ गिदिर फानहैनांगोन आरो कार्टुनाथ' बे बासकेट बादियानो बासकेट बासकेट कार्टुना औ प्लासटिक बासकेटा गिदिर आरो गिदिर सायसनि आरो बेयो गिदिर गिदिर कार्टुना गिदिर आरो बेयो प्लासटिकनिबाबो बुरजा जायो औ औ औ औ बे ओं औ औ औ दे औ दे दे दे दे